टॅक्नोलोजी चेन्ज जाता म्हणजे पयलीं आमकां फ्लिपकार्ट बीन आतां आसा स्टडींग आतां आमकां आवड नासलें बट आतां आमी जशे बायजूस मागीर तशे एप्स यूझ करतात लायक वेदांतू आनी कसले कसले एप्स यूझ करता तशे आमकां ती स्टडिची वेग वेगळी प्रकार कळटात युटुबार जशे पयता तेन्ना दुसरे दुसरे सर विडियोज पयता तशी एक एक न्यू ट्रिक्स येता तशी भुरग्यांक शिकपाची आवड जाता पर आतांता फ्लिपकार्ट बीन म्हणटा जेन्ना आमी ऑर्डर करता कितें सामान तेन्ना आमकां रोखडेंच सामान गावता हाती मेरेन पावता तुका भायर वचपाची गरजूय पडणा होम डेलिवरी आतां जर सपोज ल्हान भुरगो आसा जाण्टे आसा पूण तेंकां जाणपाक जायना आनी घरांतलीं सगळीं भायर गेला जाल्यार ती गुंडेली जेवण हें मागो शकता तुका तेंकां अशें गरज ना की हॉटेलान वसुनूत जेवाण हाडपाक जाय होम डिलिवरी गावता